गांवगिऱ्या समाजांतले परंपारीक नाचाचे प्रकार सांबाळपाक आनी सुदरप हें जायत्या कारणांक लागून म्हत्वाचें आसा संस्कृताय संस्कृतीक मात दायज सांबाळपाक परंपारीक नाचात समाजाचो इतिहास

रिती आनी मुल्याचो आसपाव जाता दुसरो अस्मिताय निर्मिती नाचाचे प्रकार समुदाय अस्मिताय व्याख्या करपाक आनी हेरा परस वेगळी करपाक मदत करतात तिसरो संस्कृतीक विविधाताय परंपारीक नाचाची रत्नाय गेल्यार विविधताय आनी खाशेलपण वाडटा समुदायेचो फायदो समाजीक एकचार पारंपारीक नाच लोकांक एकठांय हाडून समाजीक बंधन आनी समाजीक संबंद वाडयतात पिळग्या मदलो संक्रमण जाणटे समाजांतले वांगडी तरणाट्या पिळग्यांक गिन्यान आनी कुशाळटाय खुशालकाय दितात समाजीक अभिमान परंपारीक नाच तिगोवन दवरल्यार समाजांत आभिमान आनी माल मालकी निर्मण